हेलो हँ हँ रूना देवी आँय पतिके नाम नहि जनैत छी हँ नाम नहि जनैत छियै हँ तीनटा लड़का लड़की दू टा लड़का एकटा लड़की वकील वकील नाम छियै गोलू नाम छियै एगो हँ एगो अठमामे एगो दसमामे ओहो नओमामे हँ नीतु हँ ओ जाइत छै ओ जाइत छै ईंटा मसाला काम करै लेल हँ लेबरके काम ओकर रोज दै छै चारि सए हँ फुसिके घर छी हँ फुसिके घर छै गाइओ रहैत छै उएहमे हमहूँ रहैत छियै हँ हँ नहि गाड़ी घोड़ा नहि छै हँ हँ आँय हँ चाउर गहूँम मिलैत छै इन्दिराआवास नहि मिलैत छै हँ तेँ खरके घर छी हँ